आं मोजां मोनसिन्नाय खामानि जायगाया जादों लामा एबा फिल्डआव बांसिन मोजां मोन्नाया जादों फिल्डआव मानोना फिल्डआव एसेबां होंगो दोंगोनि जाया

गोसो बायदियै खारनो हायो लामायाव नाथाय जों माखासे होंगो दोंगो मानसि थाबायनाय गारि गरा लोगो मोनो बिनि थाखायनो लामायाव उसुबिदा जायो फिल्डआवबाथाय नों फ्रियै खारनो हायो आरो जोङो सासे लोगो लानानै खारो बा माब्लाबा समाव जों ज'मा ज'मायै खारो जों फुं एबा बेलासियाव मोनाबिलि समाव खारो आं बे खारनायखौ आंनि बे देहाखौ गोगोयै लाखिनो थाखाय खारो आरो आंनिया मोनसे थांखि दं जेराव जाय खारनानै आं सासे साख्रि